नोंगौ नोगोरनि खौरां बिलाइ आरो गामियारि रादाबफ्रा जेरै बायदि सेबखांजानांगौ बेबायदि सेबखांजाया होन्ना आं सानो जेरै जोंनि गामिफोरनि लामा आरिफ्रानो मानि जोबोद गाज्रि जायो जेरै दैलाङाव दै दैलाङाव मानि अखा हानायजों जोंनि गामिनि लामाफ्राबो जोबोद हाब्रु बायदिसिना हाब्रुजों जोंहा मानि सरासन्स्रा थाबायनो अबावबा थांनोनो जोंहा मानि जोबोद उसुबिदा थेवब्लाबो बेफोर बेफोर रादाबफोरखौ जाहाते निउसआ मानि नोगोरनि खौरां बिलाइआव मानि मोना सेबखांजाया रावबो मानि बिफोरखौ मानि नुवा आरो नोगोराव जि जि नोगोरनि खौरां बिलाइफोराव मानि नोगोराव जि जि जाथाइफ्रा जायो फिसा फिलौ बेफोरखौसो मानि नोगोरनि खौरां बिलाइफ्राव मानि थाब मोनो जोंनि गामियारियाव मानि जानांगौ जेनोबा सेबखांजानांगौ जेनोबा फोसावनांगौ जाथाइ बा रादाब एबा जाथाइफोरखौ मानि फोसावनाय जाया आरो बेनो आंनि फारागथिया